आङो जेब्ला गुदि फरायसालिनिफ्राय फरायजेननायनिफ्रायनो गेजेर गोजौ मुलुग सोलोंसालिसिम आङो बर' माहारिनि जोंनि माहारिनि जायखौ आङो आंगो माहारि होननानै बुङो बे माहारिखौ गुबुन गुबुन थासारियाव गुुबुन गुबुन बेंदोङाव सोलायनाय आङो जोंनि थांनानै थानायाव सोलायनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय सोलोंथाय गासैनियावबो सोलायनाय मोनदों हिनजाव माहारिनि बेलायावबो बांसिन सोलायनाय मोनदों जायखौ आङो उन्दै समाव गुदि फरायसालियाव आङो नुबोदोंमोन आइजो माहारिखौ बारा फरायनायाव गोसो होहोआमोन आइजो माहारिखौ मालायनि न'आव थांनाय बेलेग जायगायाव थांनानै फरायहैनाय गुबुन जायगायाव थांनानै इउनिभारसिटि लेभेलाव थांनानै फरायहैनायखौ बारा हेफाजाब होनाय जोंनि माहारिनियाव नुनाय मोनामोन जाय हिनजाव माहारिया आइजो माहारिया जोङो न'आवनो हाबनानै थानानै गामियावनो जायगायावनो थांनानै गावनि खामानियाव लोहाबनानै थानाय गोजोमनानै थानांगौ गोनां जायोमोन बर' माहारिनि आइजोफोरा गोबां थासारियावनो बुगिदों दुखु जायोमोन जायखौ जोङो हाबा जानाय गुबुननि न'खराव हाबा जाहैनाय बेखौ आंगोथि साननांनाय गोनां जायोमोन नाथाय जोंनि जेब्ला आङो कलेज कलेज लेभेल इउनिभारसिटि लेभेलसिम सौहैदोंमोन अबोला जोङो फरायनाय गोबां हिनजाव माहारिखौबो फरायनाय आइजो माहारिखौबो सिख्ला जायखौ बर' सिख्ला माहारिखौ जोङो आङो फरायनाय बिसोरनि साख्रिनि साख्रि बाख्रिनि थांखि लानानै फरायनाय बिमा बिफानि थुलुंगा होनायखौ आङो बादा होआ लासिनो रायजो जानायनि थांखि असिला लानानै फरायहोआलासिनो दोननाय बिदि गैयालासिनो आं बिमा बिफा बर'नि बिमा बिफा आइजो माहारिनि बिमा बिफाखौबो आङो बेबायदि थुलुंगा होनाय मोनदों जाय थासारिया आं गोदोनि समनिफ्राय आंनि उन्दै समनिफ्राय आं गोबाव सोलायनाय गोबां सोलायनाय जोंनि जोंनि ओनसोलाव आं नुनो मोनदों जाय जाय थुलुंगा नायहोनाय बिमा बिफानि थुलुंगानाय समाजनि थुलुंगानाय होनायजों जोंनि आइजो माहारिफ्राबो बर' माहारिनो आइजो माहारिफ्राबो गोजौ लेभेलाव फरायनाय मानायफ्राव जौगानो हादों दायो जोंनि समाव आइजो माहारियासो गोजौ थाखोसिम सौहैनायबायदि जादों बेफोरनि थुलुंगानाय इनकारेज मोननाय गासैनिबो आइजो माहारिफ्रा मुलुगाव सिनाय जादों बर' माहारिजों बर' माहारिखौ आइजो माहारिफ्रासो सिनायनो होदों

दा दानि मुगायाव गोबां हिनजाव माहारिया आइजो माहारिया गोजौआव सौहैबाय मुलुग सोलोंसालिखौ लानानै साइनटिस्ट ड'क्टर इनजिनियार गासैयावबो साख्रिनि बाख्रिनो गोजोमनानै दंजोबो गोजोनथों